आंनि बयनिफ्रायबो गोसोआव लाखिथाव मोसानाय दिन्थिफुंनाया बागुरुमबामोन बे मोसानायखौ जोङो हावलिनि मोनसे एस एस बि टुवेन्टिसेभेन बेटेलियननि गाहाय जुथुम्मा जानायाव दिन्थिफुंहैदोंमोन थारैनो जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानायखौ बे जथुमायाव दिन्थिफुंनायाव गोबाङैनो गोग्गानो हादोंमोन आरो गोबाङैनो गोसोयाव लाखिथाव जोंनि बे मोसानाया आरो गोबां बाख्नायथाव जोंनि बे मोसानायखौ जोङो मोननो हादोंमोन बे मोसानायखौ जोंनिखौ टुवेन्टिसेभेन एस एस बि बेटेलियननि हाउलिआव होनाय चिफ कामान्डार आ जोबोरैनो बाख्नायदोंमोन आरो जोंनि इन्सट्रुमेन्ट जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बायदिखौ जोबोरैनो मोजां मोनदोंमोन जोंनि बे मोसानायाव दामनाय देनायजों मोसानाय बागुरुम्बाखौ गोबाङैनो फसायदोंमोन बिसोरो आरो जोंनि बे मोसानाया थारैनो बेनि थाखाय मोनसे जोंनि गोसोयाव आरो आंनि गोसोआव थारैनो गोसोआव लाखिथाव आरो गोग्गाथाव मोसानायमोन